क्या मेरी बात बैंक ऑफिस से हो रही है मैम मैं आन्या कुमारी बोल रही हूँ शास्त्री नगर से मैम मुझे आपके यहाँ से लोन लेना था मैम मेरी माँ बीमार है उसके हाथ के ऑपरेशन के लिए मैम मुझे आपके यहाँ से लोन लेना था जी मैं मैम बीमारी के लिए लेना चाहती हूँ मैम मैं मैम मैं गोल्ड लेना चाहूँगी जी मैम हाँ मैम मेरे पास है मैम मैम मेरे पास डेढ़ से दो लाख तक का सोना होगा मैम मेरी मैम तो मेरे माँ की बीमारी के लिए साढ़े तीन से चार लाख रुपए लग रहे हैं तो मैम उसी के लिए मुझे लोन लेना है तो मैम मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे आपके ऑफिस में मैम सारे डॉक्यूमेंट अपने मतलब मैं लेके आऊंगी ओके मैम मैम क्या ये जी नहीं मैम ये लोन मुझे खुद अपने नाम पे चाहिए जी मैम मैं अभी तो किसी और मोबाइल नंबर से बात कर रहीं हूँ लेकिन मैं मैम जो हमेशा मेरे साथ रहता है फोन में वही लेके आऊंगी जी मैम मैं अपने सारे डिटेल्स लेते आऊँगी मैम मुझे इसी हफ्ते के अंदर लोन चाहिए ताकि मेरा माँ की इलाज जल्दी से हो सके ठीक है मैम जी नहीं मैम इतनी ये हेल्प हो जाए मैम बहुत बड़ी बात है बस मेरी माँ का इलाज हो जाए अच्छे से जी धन्यवाद मैम मैम जल्द से जल्द मिल जाता तो अच्छा रहता ताकि मैं अपने वहाँ पे हॉस्पिटल जाके पहले समय बुक कर मैं अपने कि जल्दी से बुक कर सकूँ

ओके मैम मैं अपने सारे डिटेल्स लेके सही टाइम पे आ जाऊँगी